हँ गहूम काटि गहूम काटिके दमाही करबै फिर वएह फेर मकइ काटबै फेरो मकइ काटिके फेर मतलब आलू बा आलू आलू कोड़लिए आलू आलू बेचलिए फेर गहूम काटिके फेर बाल फेर बाल बच्चा मिलिके खएबै पिबै वएह फेर सालमे फेर तकर बाद फेर लगेतै समय अएतै फिर काटबै फिर अथी करबै हँ तकर बाद वएहमे बाल बच्चा मिलिके सब बाल बच्चा मिलिके खाना ओना खाइ छिए किछु पइसा हो जाइ छै वएह करै हिए ईसब हँ तकर बाद समय आबै छै ई गहूम तहूम काटिके फेर सबजी लगै दै हिए सबजीमे किछु पइसा हो जाइ हइ हुँ तऽ कि कहै छै आब फेर समय मकइ कटनी अएलै मकइ काटतै फेर मकइ बेचि लै छै फेर मकइ बेचिके आधा मकइ फेर घट्ठा उट्ठा सब हो जाइ छै वएहमे सब बालोबच्चा मकइओ खएलहुँ रोटी उटी बनैके आओर किछु बेचिओ लेलहुँ तनि मनि खेतीबाड़ी करैए हम तऽ गरीब मजदूर आदमी हिए हँ हमे ओतेक नहि करि पाबै छिए हँ एकाध बिगहा खेत अपना दोसरके बुनै जोतै हिए बस वएहमे खएलहुँ किछु दिन खेतीबाड़ी करिके बाहर चलि गेलहुँ वएहमे किछु कमेलहुँ खएलहुँ भै गेल हँ तकर बाद जाके अपना कएलहुँ ईसब काम धन्धा तब मजदूरी कएलहुँ किछु वएहमे किछु पइसा भेल चारि सओ रुपाके रोज अपन कमेलहुँ देलक हँ ईसब होइ गेल हँ एनाहिमे अपना काम धन्धा चलै छै गरीब मजदूर जेना भगवान चलबै छथिन करै छिए खाइ पिए छिए हँ आओर कि सब बताएँ हँ